नमस्ते सर ये ये हाँ डेरी में क्या क्या बेच रहे हैं दूध अमूल कौन सा है और दही घी क्वालिटी क्या क्वालिटी अच्छा क्वालिटी वगैरह सब मिलेगा अच्छा बेहतर का हो वर्ज़िनल चीज़ हो लोकल वोकल ना हो ह्म्म ये ऐसा ना हो कि उसमें पानी ही भरा हो हाँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फ्रा फ्रॉडी वाले बहुत मिलते हैं ना अरे वैसे फ्रा फ्रॉडी वाले बहुत मिलते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ तो ऐसा करिए आइए हमें घी घी और दूध दे दीजिये मिल्क डेरी बेच तो आप ही रहो हो हम बेच रहे हैं अच्छा दु दुकान कहाँ पे है आपकी दुकान लखनऊ में हम भी हैं तो लखनऊ के ही ये बीस तीस किलोमीटर आप हैं कहाँ किस जगह से हैं आप अलीगंज में हज़रतगंज में अच्छा तो हमें लग जाएगा ये दो घंटे आने में ऑटो से आ ऑटो से जाएंगे हज़रतगंज यहाँ है भी नहीं ठीक या तो ऐसा करिए ना ऐसा करिए ना डिलेवरी डिलेवरी कर दीजिये दो चीज़ें कितना लगेगा ओ कोई बात नहीं है तो उससे ज़्यादा तो हमारा लग जाएगा अब ऐसे में माल जब आप बोल ही रहे हैं बेहतर मिलेगा बढ़ियाँ मिलेगा तो नमस्कार